ہلو ہند ٹریول سے بات کر رہے ہیں جی بھائی مجھے ایک گاڑی بک کرنی ہے دلّی سے غازی آباد پینتیس کلو میٹر کا راستہ ہے جی فور سیٹر کار اور سیون سیٹر دونوں کے ریٹ بتا دیجیے آپ مجھے جی جی وہی ہاں سکس سیٹر جی فور سیٹر چار ہزار اور سکس سیٹر پانچ ہزار پانچ سو اچّھا ٹھیک ہے صبح جا کے شام کو واپسی کرنی ہے جی گاڑی میں اے سی وغیرہ تو ہوگا نا دونوں میں جی ٹھیک ہے تو چار ہزار چھوٹی گاڑی کے فور سیٹر کے اور سکس سیٹر کے پانچ ہزار پانچ سو ٹھیک ہے میں پتاتا ہوں آپ کو جیسا بھی ہوتا ہے بک کرنے کے میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں کال کر کے بتاتا ہوں